हैलो केह् डोल ऐ म्हाराज केह् बना दे अस केह् सनाचै म्हाराज तुसें किराए बड़े बधाई ओड़े ते मेटाडोरें दे लीडर गै बोल्ला दे नी तुस मेटाडोरें दे लीडर बोल्ला दे नी बड़े किराए बधाई ओड़े ते हून असें कियां जाना स्कूलें ई ओह् म्हाराज पैसे दी गल्ल निं ऐ दिक्खो बाऽ स्टूडेंट दा सुनो ते म्हाराज थोह्ड़ा गल्ल ते सुनो अराम कन्नै स्टूडेंट दे जेह्के किराए होंदे ओह् ते सिंपल गै होंदा नी जियां पंजाह रपे किराया जम्मू दा ओह् ताहीं दा अस्सीं लैंदे कदें आक्खे दा पिच्छुआं आक्खे दा लीडरै ऐहें सौ रपेआ गै लैना स्टूडेंट दा किराया स्टूडेंट दा गै रक्खो की केह् असें डेली दा औन जान ऐ इक्क होर सीटा पर बैठनै दी देना असें ई असें ई सीटै पर निं बौह्न देना आक्खदे न स्टूडेंट खड़ोंदा अग्गें चलो ठीक ऐ अंजी ते मेटाडोर आह्ले बधांदे रौहंदे अस कोट भलवाल दा में रोज़ कॉलेज़ जन्ना होना पैह्लें दस्स रपेऽ लैंदे हे सटूडैंट दा किराया ते हून बीह् बीह् रपेऽ लै दे ठीक ऐ